आंना फिसाज्लाया फरायगासिनो आरो बिहाव दं फिसाजो दं आरो बिखुनजो दं न'खराव आरो आंबो बिदिनो दखानसो होनानै जायो आरो फिसाफोरखौ बेजोंनो फोरोंलांनाय दासो फार्स्ट माबा फार्स्ट सेमिस्टार बि एनि होदों फिसालाया दासो फिसाजोआ सेभेनाव आरो जोंहा रावबो खामायग्रा गैया बिहाव इसे आं इसे खामायनायजों फोरोङो आरो बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावो एखनबानि समाव एखनबा बिहाव मावबाय एखनबा फिसालायाबो सोलाबनाय समाव मावो आरो जोंहालाय हेफाजाब होग्रा गैयाबा बहा जों फोरोंलांबाय थानो हानाय नोङाना आरो जोंहा न'खरावबो रावबो गैया जों फिसायाबो एखम्बा खामानि इसे एनै मावो हाजिर खामला आरो बिहावाबो मावो आंबो बिदिनो इसे एनै दखान मा बाजार होयो बिदिनो माइरं दैरंआबो बायनानैसो जानांगौ आरो बेफोरजोंनो सोलिलांनांगौ जायो आरो